नमस्कार मेरा नां नरेश कुमार ऐ में रियासी डिस्ट्रिक दा रौह्ने आह्ला गल्ल चला दी ऐ साढ़ी कि केह्डी केहड़ी फसलां लगदियां साढै इद्धर फसलां कनक मक्कां धान होर बाजरा बी लांदे न लोक कनके दा साढा केईं बारी कनक लोक बड्ढियै डंगरें बी खलाई ओड़दे केईं बारी आपें बी खंदे मतलब कि अद्धो अद्ध चलदा बाजरा बी लांदे लोक बाजरे दी रुट्टी बी खंदे ढोड्डा बी खंदे बनाइयै जि'यां मक्कें दा ढोड्डा अस खन्ने होन्ने इ'यां बाजरे दा बी लोक ढोड्डा खाई सकदे ते केईं बारी लोक कोई प्हो शोह् जेल्लै कनक शनक बड्ढियै ओह् बी मतलब प्हो दी जगह् कनक देई ओड़दे डंगरें गी आपें बी खंदे न ऐसी गल्ल निं ऐ फ्ही दूआ साढै इत्थै धान बी बड़े लगदे न धान बी लोकें केईं बारी जि'यां पहाड़ी लाके होई गे जैदा गै प्हाड़ी लाके होई गे जि'यां जित्थै हून दरिया दे कंढे कंढे पहाड़ी लाके होई गे ते धानें गी केईं बारी लोक बेचदे बी हैन ते केईं बारी अपने खाने आस्तै बी रखदे ते केईं बारी बेची ओड़दे न मिल्ल मुल्ल च बेची ओड़दे कनक साढी मैक्सिमम मिल्ल च जंदी उठी मिल्ल दा बटाइयै लेहांदे उत्थूं मतलब आटा लेहांदे केईं बारी पिहाइयै बी लेहांदे भी साढे इत्थै

साढ़े फ्रूट फ्रूट साढे इत्थै अम्ब लगदे अम्ब सेब अमरूद लीचियां एह् सब किश लगदा इत्थै रियासी डिस्ट्रिक च जि'यां हून जैदा पहाड़ी लाका होई गेआ उत्थै बगुगोशे सेब जैदा लगदे उत्थै ते जियां हून थोह्ड़ा थल्लै होइया उत्थै अमरूद अम्ब अम्बे दा अस चार कच्चे अम्बें दा अस चार बी पाइयै खाई सकदे ते जिसलै पक्कन ते उसलै पक्के दे अम्ब बी खाई सकने होर फ्रूट बिच इ'यै तिन्न चार आइटमां गै न साढे़ कश वैजिटेबल वैजिटेबल च जि'यां हून तोरियां होई गेइयां घिया होई गेआ ते कद्दू होई गेआ आलू होई गेआ बैंगन होई गे एह् साढे़ इद्धर जैदा लगदे न जिसी अस बेचदे निं ऐ न लोक बेचदे घट्ट गै न अपने खाने आस्तै गै जैदा रखदे न कद्दू जि'यां हून तोरियां होई गेइयां लोक तोरियां जैदा खंदे न बरसांती हून जियां बरसांत चलै दी ऐ ते इसलै तोरियां जैदा लग्गै दियां न तोरियां बी जैदा लोक खंदे न केईं लोक बेचदे बी हैन भिंडियां होई गेइयां न भिंडियां बी जैदा लगदियां न साढे इत्थै मर्चा होई गेइयां एह् साढ़े इत्थै जैदा लगदे न जैदातर मैक्सिमम इत्थै लोक जैदातर मैक्सिमम लोक इत्थै जि'यां प्हाड़ी लोक होई गे ओह् स'रेआं दा साग जि'यां साग होंदा सागै कन्नै ढोड्डा ओह् मतलब कि जि'यां हफ्ते दे दो बारी साढे इत्थै स'रेआं दा साग ते ढोड्डा बनदा गै बनदा मतलब कि ओह् दो दिन चलना गै चलना फ्ही इत्थै जि'यां हून केईं बारी बरसांती जि'यां हून बरसांती मक्कां लग्गी दियां फ्ही स्यालै कनक लग्गी जानी फ्ही इ'यां गै सिज़न साढ़े चलदा रौह्ना इसलै केईं केईं जगह् धान बी लग्गे दे न केईं केईं जगह् लोकें दे कनक लाई दी केईं केईं जगह् केईं केईं जगह् लोकें मक्कां लाई दियां केईं केईं जगह् लोकें धान लाए दे इ'यै साढे इत्थै रियासी डिस्ट्रिक च इ'यै चीजां लगदियां न